असांजो आनंतपुरी गुरु महाराज आहे जय सचानंद उन ते मां बचपन लाको वेंदी हुअमि पर शादी खां पोइ बि उतां उतां जो ई नाम मिलियो आहे इन जो आनंदपुर में वॾो मंदरु आहे ओली में वॾो मंदिर आहे असांजो आनंदपुर ई गुरु आहे इन लाइ असांखे आनंदपुरी जय सचानंद जय झूलेलाल